हेलौ हेलौ मा मा मा बुंनो नोंसो फन हरदों ओमफ्राय माथो जाखो मा बेरायला बायनांगौ बुरिनानैलाय बेरायबावबाय सोरबा सेंग्रा सिख्लायासो बेरायो मा बुरैनानै फिसा सासे फिसौ सासे मोनलायलायनानै बेरायबावबाय सोरबा थाखायानो गैया आरो नोंहा बेरायनोसो होनदों हनै फिसाला लोमजानाय ए

बेरायनायाव सोरबा दाहार लाफेरो सम्फथियानो फानजोबखाबाय नोङो जौ लोङै लोङै आरो बिदिसो होनबावदों ए आखाय आथिं थाबानो सम्फथिया जानोसै ना मारै जाखो थाखा फैसा गैयाबा बाहाय माजोंबा अमाया अमा फाननो टाउन नायला बायसै तिनालि बाजार जाहैबाय थाबानो स्रां मोनोलै गोसोआ र' माबा फैखागौ दुरगा फुजानि मेला जाखानोसै ना ओइ न' खाथिनि माबा मिजिं बिमाजों थां आंहा सोलाबालै आंहा गाबोनहाय हनै खामला मावहैथारनांगौ दाब्ला माहाजोननाव र' र' र' थांगोन दे थांगोन लासैनो थांगोन र' नोंनि बे किडनिखौ बख'नानै फाननानै थांजागोन दे जेबो नङा ए फैसा गैयाबा अनलायदो माजोंबा दे दे दे अनलायखानोसै औ दे माबा मा होनो मोनलाय निउ इयार आव थांथारगोन दे निउ इयार याव मिनथिबाय निउ इयारयाव थांगोन निउ इयार याव थांथारनोसै दे नों निउ इयार याव लांथारगोन माहाय थांनो औ औ दे दे जाबाय दे निउ इयार आव थांगोन दे

दे होनबा दा मोनायाव थांगोन दाहाय मोनायाव दे दा मोनायाव थांगोन दे दा मोनायाव दा मोनायाव मोनथिबाय औ मोनायाव बै गौरांआव थांगोन मिनथिबाय गौरांआव

मोनायाव थांसिगोन दे मोनायाव दा मोनायाव टिकेट दानग्राबो थाखाया मोनायाव ओरैनो फ्रिनि हाबनो मोनगोन बेयावनो थांगोन मोनायाव दे दा मोनायाव थांगोन गौरांआव दे